हँ प्रायः अपन छत पर हम गेहूँ चावल छिटैत रहै छी कबूतर सब जे छै से देखै छियै जे अबैया आ दाना चुबैआ आ फेर जे छै से ओ उड़ि जाइए ई जे छै से लोग आइकल्हि तऽ दानाके साथ साथ लोग पानिओ राखऽ लागल हँ जे पानिओ जे छै से ओकरा पिबैया कटोरामे राखि दए छियै आ जे छै से छत पर दाना आ